हाँ मैंने पहली बार खाना बनाया था तब मेरी मम्मी ने मुझको सिखाया और सिखाते सिखाते फ़िर एक दिन मुझसे कहा की आज तू अपने आप खाना बना तो मैंने दाल बनाई चावल बनाया और सब्ज़ी बनाई और रोटी सेंकी जब सेंकी तो मुझे बहुत डर लग रहा था की पता नहीं दाल में नमक कम तो नहीं है कहीं ज़्यादा तो नहीं है इस चीज़ से मुझे बहुत ही डर लग रहा था फिर मैंने अपने मम्मी से आकर बोला कि मैंने खाना बना दिया है आप आकर देख लीजिए मम्मी ने आई तो देख कर बड़ी खुश हुई की बेटा तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है अब तो बस खाने की देरी है बस उन्होंने थाली लगाई और खाना खाया तो बहुत तारीफ़ करी लेकिन मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा खाना बना होगा लेकिन मम्मी ने बहुत तारीफ़ करी मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई